हा चित्रकारी में मां पंहिंजी चित्रकारी जी हं एग्ज़िबिशन में ललित कला केंद्र में खणी करे वयमि पंहिंजी चित्रकारियूं त उते इलाही कलाकार आया हुआ सभिन तरह तरह जा चित्र पेश कया उते पर उते मुंहिंजी चित्रकारी सभिन खे ॾाढी वणी सभिन ॾाढी साराहु कई मुंहिंजी त उन्हनि मूंसां मुंहिंजा अनुभव बि वरिता त मां कीअं धीरे धीरे चित्रकारी में माहिरी हासिलु कई ऐं उतां जे प्रेसीडेंट मूंखे इनाम बि ॾिनो त उहो मुंहिंजे लाइ ॾाढा यादगार पल रहिया